हमरा सबके गाममे सर्दी ठीक करै लेल बहुत तरहके उपाय कयल जाइए एगो अछि काढ़ा बनाके पियै छियै जँ किनको सर्दी भऽ गेलनि तऽ महिला सब घरके जे रहलथि माता बहिन ओ अहाँके काढ़ा बनबै छथि अपनोसँ बना लै छी आओर काढ़ा पियै छी जाहिसँ सर्दी ठीक होइए किछु आदमी तुलसीके पत्ताके सेवन करै छथि किछु आदमी ओइमे मौध मिलाके सेहो खाइ छथि जाहिसँ सर्दी ठीक हुए किछु आदमी जँ सर्दी भेलै आओर गलामे खरास जकाँ आबि गेलनि तऽ ओ गर्म पानिमे नमक मिला कऽ ओ गार्गिल जकाँ करै छथि तऽ ई सब जे अछि मेन उपाय हमरा हमरा सबके गाममे सर्दीके ठीक करैके उपाय अछि आओर काढ़ा सब हमसब पियै छी बना बना कऽ या घरके आदमी सब बना कऽ देलथि ओकरा पीलहुँ जाहिसँ सर्दी ठीक होइए हमसब जल्दी दबाइ खाइ नहि चाहैत रहै छी सर्दी अगर भैयो गेल तऽ जल्दी दबाइ नहि खयलहुँ पहिले ई गामक जे अपन लोकप्रिय उपाय अछि घरेलू उपाय तकरा कयलहुँ ठीक भेल तऽ ठीक आओर नहि भेल तकर बादे हमसब दबाइ खायके प्रयास करै छी